हलो जी केर थो ॻाल्हाए

हा हा मां करिश्मा पई ॻाल्हायां ॿुधायो हा हा बिल्कुलु ताज़ियूं आयू आहिनि हिकदमि सुबुह जो ई खणी आया आहियूं अच्छा छा हा बिल्कुलु ताज़ा वाङण आहिनि बिल्कुलु ताज़ा पंजाह रुपया किलो पंजाह किलो अथव वाङण हा हा सावा वाङण आहिनि जेके नंढा नंढा वारा जेके सावा वाङण आहिनि हू पंजाह रुपए किलो आहिनि ऐं जेके वॾा वाङण उहे सतरि रुपया किलो आहिनि हम्म चालीह रुपया त जाम न न घटि थी विया दादा सठि सठि लॻाईंदीमांव लास्ट सतरि वारा हुननि जा सठि लॻाईंदीसांव अछियूं न अछियूं हा हा हा हा मिठियूं गजरूं आहिनि हा हा उहे बि आहिनि गजरुनि जो सीरो बि ठही वेंदव सुठो ताज़ो पंजाह रुपए किलो पंजाह रुपया न न वाङण तव्हां खे घटि चयामांव न घटि लॻाए थी ॾियांव पंजाह हाणे सभिनि में थोरी घटि थींदो दादा टमाटा भले चालीहे रुपया किलो टमाटा हा हा हा हा हा पंजाह रुपया हलो हलो पंजाह किलो

पंजाह पंजाह पंजाहु रुपया किलो पंजाह न न सुठा ताज़ा ताज़ा टमाटा आहिनि हा गुल गोभी आहे भले गुल गोभी चार किलो न पंजवीह रुपया हा पंजवीह रुपया पंजवीह हलो तव्हां लॻाए ॾींदासी तव्हां खे लॻाए ॾींदासीं जी जी जी ठीकु आहे भले भले जी जी हा हा लिखा पई तव्हां ॿियो ॿुधायो ॿियो वाङण थी वियुव टमाटा थी वियुव हम्म हा हा हा शिमला मिर्च बि आहिनि अधु किलो सठि रुपया सठि रुपया आहिनि शिमला मिर्च हा शिमला मिर्च महांगा पिया अचनि हींअर हा न न न बिल्कुलु तव्हां खे शिकायत जो मौक़ो ई कोन मिलंदो जाम सुठा ताज़ा आहिनि बिल्कुलु ताज़ा न न बिल्कुलु ताज़ा आहिनि दादा ताज़ा शिमला मिर्च अॼु ई खणी आया आहियूं अञा ठीकु आहे ठीकु आहे उहे बि करे छॾियूं हम्म हा

जी जी जी हा हा हा एतिरा आहिनि ठीकु आहे ठीकु हा हा हा ठीकु आहे करे था छॾियूं जी जी ओ हरि ओम हरि ओम